जि'यां अस लोग मशरूम दी खेती करने आं ते अगर हर घर जि'नेंगी पता होऐ की मशरूम दी खेती कि'यां कीती जाए

ते जि'यां की इत्थें बड़े सारे जि'यां की हून साढ़े आपें दी गल्ल कीती जाए साढ़े कटरा शैह्र ऐ कटरा शैह्र च जि'यां हून माता वैष्णो देवी ऐ माता वैष्णो दे कारण इत्थें बड़ा इ'यां हट्टियां खुल्लियां न बड़ा सारा रोजगार आया जि'यां कुसै घोड़ा पालेआ घोड़ा चलाई सकदा जि'यां लोग अपनियां अपनियां पालकियांं बनांदे पालकियां उत्थें पालकियां दा कम्म करी सकदे

ते उ'नेंगी अपने ग्रांऽ बिच गै बेचदे न जि'यां कि प्लस आह्ला समान होई गेआ जि'यां लोग सब्जियां उगांदे

जि'यां कोई अपने जि'यां कुलचे बेचा दा जि'यां कोई अपने रेह्ड़ियां लांदे चाह् बेचदे अपने होर कोई खाने दा पदार्थ

इक्क साढ़े ग्रांऽ च होर खुल्ली सकदे बड़े बड़े लोक अज्जकल लोक बाह्र कम्म करने गी जंदे जी में उत्थें गेदा हा में उत्थें एह् कम्म करदा हा उ'ऐ कम्म ओह् अगर अपने ग्रांऽ बिच करन ते केह् होंदा अपना ग्रांऽ जेहका उत्थें बड़े सारे लोकें गी जेह्कियां बड़ा किश समान होर मिली सकदा उ'नेंगी बाह्र जाने दी जरूरत निं पौंदी